जय झूलेलाल जीअं त ॿिनि टिनि महिननि खां मुंहिंजा वार जाम निकिरिंदा हुया त मां ॿिनि टिनि माण्हुनि खां सलाहु वरिती त वारनि जे लाइ कहिड़ो तेल सुठो ईंदो आहे त हुननि मूंखे सलाहु ॾिनी त वारनि जे लाइ केश किंग तेल ॾाढो सुठो ईंदो आहे त मां पासे वारे मेडिकल तां वञी केश किंग तेल वठी आयमि ऐं उहो रोज़ु हरणु चालू कयो ऐं रोज़ु उन सां मालिश बि कंदी आहियां त मुंहिंजा वार धीरे धीरे निकिरणु बंदि थी विया ऐं पाण वार पहिरों खां बि सुठा चमकणा घाटा थी विया इहो तेल मूंखे ॾाढो वणियो जय झूलेलाल